हैलो हां जी केह् हाल ऐ बै अ'ऊं बी ठीक कुत्थे होन्ने ओ अज्जकल लभदे नी ओह् अ'ऊं दिक्खा दी ही कि लभदे नी लभदे न बा तुस लब्भी नी तुस मिकी गल्ल करनी ही इक तु थोआढ़े कन्नै अच्छा अच्छा हां में पुच्छना हा ओह् जेह्ड़ा मुड़े आह्ले सनाया तुसें इक रिश्ता ओह् तुसें सनाया नी किश ओह् पुच्छा दे हे मिगी के हून तुस सनाया नी किश हां ओह् बी आक्खा दे हे कि मलाई मलाए हे उ'नें बी टिबड़े ते आक्खा दे हे कि अगले म्हीने दा हा ओह् म्हूरत रिंग सैरमनी करनी होऐ ते अगले म्हीने ऐ म्हूरत तरीक अगले म्हीने दी बीह् तरीक आक्खा दे हे हां तुसेंगी ठीक ऐ तुसें कोई कम्म कुम्म ते नी ऐ हां आक्खा दे हे अगर ठीक होऐ उ'नें बी ते मिल मिलने गी आक्खा दे हे हां ते कुत्थै रक्खनी रिंग रिंग सैरमनी घर गै रक्खनी बाह्र रक्खनी कुतै बाह्र रक्खनी हां फ्ही सौ डेढ़ सौ बंदा ते होई गै जाना हां ठीक ऐ ठीक ऐ हां फंक्शन ते शैल गै होना मड़ो दिक्खो रंग रिंग सैरमनी करनी ऐ ते करनी ते फ्ही शैल गै करनी हैनी कोई गल्ल नी अ'ऊं सनाउड़गी उ'नेंगी ते ओह् तुस फ्ही हून फ्ही कल परसूं धोड़ी औगे अस थोआढ़े घर तुस तुस कैल्लू शाम्मी घर होंदे कैल्लू होंदे तुस घर ते कोई गा कोई गल्ल नी फ्ही में सनाउड़गी उ'नेंगी कि ऐतबारें गै औगे अस ठीक ऐ चलो ठीक ऐ फ्ही ध्यान रक्खो अपना हां ठीक ऐ बखार बड़ा फैला दा नी मड़ो तुसेंगी पता गै ऐ बड़े लोकें गी होआ दा ई मड़ो तुस इ'यां ध्यान रक्खो ठीक ऐ हां ठीक ऐ ठीक ऐ हून ओह् गल्ल थोह्ड़ी ना अपनी गै कुड़ी ऐ

ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही